हेलो हाँ हैलो हाँ जी हाँ जी मैं बोल रहा हूँ लाइब्रेरी से क्या

अच्छा अच्छा तो यह क्या है कुछ तो इसमें बच्चों की लापरवाही होती है क्या करते हैं बच्चें पढ़ के और जिस जगह से बुक को उठाते हैं उस जगह नहीं रख करके दूसरी जगह रख देते हैं तो इसलिए यह व्यवस्था हो रही है पर इसको हम बच्चों के लिए कहेंगे कि वह प्रॉपर जगह से बुक को उठाएँ और उसी जगह पढ़ने के बाद उसी जगह रखें जिससे आपको आगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी

नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई आगे आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी कुछ क्या है हमारा स्टाफ भी अभी है नहीं एक कर्मचारी है उसकी तबियत खराब हो गई है और दूसरा जो कर्मचारी है वह इतना अभी सक्षम नहीं है कि वो उनको प्रॉपर तरीके से रख सके इसलिए जब वह दूसरा कर्मचारी आए नहीं बिल्कुल करा देंगे

हाँ नहीं नहीं हमारा जो दूसरा कर्मचारी है वह आ जाएगा तो उसके बाद पूरी लाइब्रेरी में पुस्तकों को सही व्यवस्थित तरीके से जिस रैक में जो पुस्तक है उस पुस्तकों को उसी रैक में रखवाएँगे और बच्चों से भी कहेंगे कि पढ़ने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से उसी रैक में रखें जिस रैक में से पुस्तक निकाली है तो इसलिए आपको आगे चल के यह परेशानी नहीं होगी और आप बच्चों को रेग्युलर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भेजा करें

नहीं सही है हम समझ रहे हैं आपकी इस परेशानी को और आगे चल के आपको यह शिकायत नहीं आएगी और हमारा जल्दी से जल्दी प्रयास रहेगा कि हम उन किताबों को सही उसमें रैक में और प्रॉपर उसी किताब को लगाएँगे जिससे बच्चे को बुक निकालने में आसानी रहे और अपना बैठ कर पढ़ सकें

नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल करा देंगे इस व्यवस्था को सही तरीके से

ठीक है ठीक है ओके